अमा अमाबो लायो आं बेखौ जोथोन खालाम नांगौ खायन हैनांगौ नांगौ आदार होनांगौ ओमफ्राय आरो बोरमाबो दं आंने बोरमा बोरमाखौबो जोथोन लानांगौ माहाय थाङो माहाय थाङा बेखौ जोथोन लानांगौ आरो दाउबो दङ दाउनोबो आदार होनांगौ बेराद खामानि अमानोबो एखेबारे अमानोबो जोथोन खालाम नांगौआ खम फिसा जायोब्ला अमाबो दं अमा बोरमाबो दं मोसौबो दङ आरो गाथसिन बुस्थुखौ आं फिजोबदों आरोखि बेजोंनो थाइसे थाइनै जों डेभेलप खालामोनालाय जों लायालानो गवा लाखानांगौखा बेखौहाय बेजोंसो डेभेलप खालामनो हायोना आरो लायाब्लाथ' माजों जानाय जोंलाय बेजोंनो जों डेभेलप खालामनानै जों जायो उफाय गैया जोङो देथजासे जोथोन खालामो जोङो मोसौब्लाबो अमाब्लाबो बोरमाखौ माब्रै जोनोम जाब्ला माब्रै जोथोन खालाम नांगौ जों जोथोन खालामो अमा फिसाबो जोथोन खालाम नांगौ जोथोन खालामाब्ला जों मोनाना जोथोन खालामनायजोंसो जों मोनो अमा फिनायाबो एसे एनैल' ओङा मोसौ फिनायाबो एसे एनैल' ओङा दै होनांगौ अमानो आदार होनांगौ दाउनो एंखुर होनांगौ बेबायदि जायो आरोखि बेमार जाब्ला मुलि होनांगौ मुलि बायनांगौ मुलि थरसेयावनो बिस थाखा फन्द्र' थाखा बेदि बायदि लायो बेराद थाखा फैसा आरो मानसि जाब्लाबो बिदिनो बेफोरखौनो फाननानै जोङो मुलिफोर बायनानै जायो मायो बेबायदिनो आरोखि